हाँ हम अपनी बाइक की देखभाल निम्न प्रकार से करते हैं जैसे कि कई बार वह धूप में खड़ी रहती है तो हम उसको छाँव में कर देते हैं या उस पर कवर डाल देते हैं हफ्ते में एक बार उसको धो लेते हैं समय समय पर उस में उस पर ऑयलिंग भी करते हैं कई बार जो कई बार बाइक चलाना अत्यधिक थकाऊ काम भी है क्योंकि हम थोड़ी सी ज़रूरत पड़ने पर भी बाइक का ही उपयोग ज़्यादातर करते हैं जिस कारण हमारे हाथ पैर कमर में दर्द रहता है ज़्यादा लंबे रास्ते पर बाइक चलाना अत्यधिक खतरनाक भी है और ज़्यादा लम्ब और जिससे हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँचता है हमें ज़्यादा लंबे रास्ते पर चलते समय थोड़ी थोड़ी द्रे देर में रुकने के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए